दिक्खो जियां साढ़े घर मतलब ओह् आंदे रिश्तेदार आंदे ठीक ऐ जिसलै साढ़े घर रिश्तेदार आंदे ते अस उं'दी बड़ी सेवा करने होन्ने पैह्ले जेल्लै आए अस उ'नें गी पैरें पौना बगैरा नमस्ते बगैरा करने रिसपेक्ट कन्नै बठलेआ फिर उस उ'नेंगी मतलब जियां हून दिक्खो गर्मी दा मोसम चला दा ऐ जियां हून गर्मिया चला दियां इसलै कोल्ड ड्रिंक बगैरा कोल्ड ड्रिंक चलै दी कोल्ड ड्रिंक देई ओड़ी मतलब आइसक्रीम देई ओड़ी ठीक ऐ घर बी बनी जंदी आइसक्रीम बनानी होऐ ते अज्जकल ते चलो लोग बाह्रा दा लेआंदे ल्यूंदे ऐ ते बंदा घर बी आइसक्रीम बनाई लेंदा अज्जकल ते सब कुछ बनी जंदा घर मतलब बनाना होऐ ते बजारा चीजां आंदियां लेई आंदा सब कुछ समान समून ते घर बनाई लेआ ते मतलब जियां पैह्ले रिश्तेदार आए उ'नेंगी नमस्कार बगैरा कीता उ'नेंगी बठाया पानी पूनी पलाया अज्जकल मतलब गर्मी दा मौसम ऐ गर्म पानी ते कोई पींदा नेईं ऐ ठंडा गै पानी पलाना फ्रिज लाई ओड़ेआ बर्फ होई गेई जां जेहड़े साढ़े आखदे कि अस देसी घड़े लाए दे होंदे अपने घर लोकें लाए दे होंदे पैह्ले अज्जकल ते लोकें बड़े घट्ट लाए दे होंदे लेकिन पैह्ले लोकें मतलब घड़े दा पानी गै पींदे हे ते जियां अस घड़े घूड़े दा पानी पिलाई ओड़ो लेकिन अज्जकल लोक पींदे नेईं ऐ घड़े दा पानी पी लोंदे लेकिन अज्जकल लोकें लाए दे कुत्थे होंदे ऐ अज्जकल लग्गे दे नेईं होंदे इन्ने बी ते पानी पूनी पलाया ठंडा लेकिन फ्रिज कोला घड़े दा पानी शैल होंदा मतलब पीने आस्तै पैह्ले साढ़े लोक होंदे हे जेह्ड़े पराने साढ़े बजुर्ग होंदे हे बेचारे ओह् पींदे पूंदे हे शैल होंदा हा पर अज्जकल फ्रिज आई गेदे बड़ियां स्हूलतां चली गेदियां ते चलो फ्रिज दा पानी पूनी पी लैंदे लोक ते कन्नै जेल्लै आए फिर जेल्लै रिश्तेदार आए बेचारे बठेयाए पानी पूनी पलाया उ'नेंगी ते कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पलाई बर्फी शर्फी खलाई हून जियां साढ़े मतलब ग्रांऽ दा आई जंदा कोई उसी बी बठाया बठूया ते उनेंगी बर्फी शर्फी कोल्ड ड्रिंक बगैरा देई ओड़ी उ'नेंगी अस इ'न्ना नेईं करने होन्ने हा कि मतलब चलो घर कोई चीज पेदी बी होऐ ते अस इ'यां देई ओड़ने होन्ने आं खाने आस्तै कि पेदा इ'यां खाई लैओ मतलब ते उं'दा नेईं उ'नेंगी इन्ना नेईं करने होन्ने वैसे बी फिर बी मतलब करने होन्ने घर कोई चीज पेदी होऐ जां कोई फ्रूट बगैरा लेयाने दा होऐ उ'नेंगी देई ओड़ने होन्ने खाने च कोल्ड ड्रिंक बगैरा पेदी होऐ पलाई ओड़ने होन्ने हून उं'दे ताईं स्पेशल ते नेईं लेआनने होन्ने लेकिन जेहड़े रिशतेदार आंदे ऐ उं'दे आस्तै स्पेशल लेआने होन्ने कि हां अज्ज कोई परौह्ना आना मतलब पैह्ले पैह्ले परौह्ने आंदे गै रौंह्दे हे लेकिन अज्जकल कोई कुसै दे इ'न्ना जंदा बी नेईं ऐ इ'यां मतलब अज्जकल ओह् चीज प्रेम रेह्दा नेईं ऐ लेकिन चलो आंदे ते एह् ओह् ओह गल्ल नेईं ऐ लेकिन पैह्ले मतलब बजूर्गैं च बडा प्रेम हा बड़ा ओह् हा लोकें दा आन जान बड़ा हा आंदे हे रुट्टी बी सादी होंदी ही मतलब इ'यां खंदे हे खान पीन शैल घरा दा होंदा हा अज्जकल बी आंदे ऐ पर चलो मतलब अज्जकल जेह्ड़ा टाइम ऐ ओह् बड़ा चेंज होई गेदा ऐ ते ओह् जेल्लै फिर उयै जेल्लै रिश्तदार आए ते उ'नेंगी बठ्हाया बठुहाया ते बठ्हाया बठुहाया चलो जेल्लै चाह् पानी पलाई छोड़ेआ उनेंगी ओहदे बाद च ओह् कीता रोटी दा होई जंदा हून रोटी ऐ इसलै ते इसलै गर्मियै चलै दियां रोटी ते सलाद मतलब रोटी कन्नै दाल चौल मतलब जियां गर्मियें च मौसम गर्मियां आई गेई सर्दियां होंदियां उं'दे सर्दियें च मतलब साग टोडा सब कुछ चली जंदा हून गर्मियें च दाल चौल होई गे ते फ्ही सलाद होई गेआ कन्नै जल्दी मतलब मूंगरे आहला होई गेआ पूतने आह्ला होई गेआ जां इ'यां घिया होंदा आखदे अस रायता पाई लेआ है ना ते रायता रूयता होई गेआ ओह् पाई पोई लैन्ने होन्ने ठंडा होंदा बूंदी बांदी जो बी ऐ देहीं बी चाहिदा अज्ज अज्जकल मतलब रोटी खानी होऐ गर्मियें च